जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो अजाफोरखो जोङो फोथायबोयो माने जोंनि गथ' गथ' लोमजानाय एबा एसे एनै बार गाज्रि नांनाय बेफोरखौ जोङो माने अजानि गोनांथि जायो होननानै जोङो मोजां अजा मोजां खुबिरासफोरखौ जों नागिरनानै थाङो बेवहाय जोङो अजाफोरनिफ्राय जोङो माखासे जारा जारिनाय बेफोरखौ जोङो लानानै गथ'फोरखौ जोङो मोजां जायो होननानै जोङो फोथायो आरो डक्टरफोरनाव लांब्लाबो माने बै जारिनाय बा माबा मोनसे एफोरखौ लानानै जोङो मोजां जायो बा मुलिफोरा खामानि होयो होननानै जोङो फोथायनानै लायो जों नुनो मोनोदि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' नङा गोबां जातिनि गोबां हारिनि गेजेरावनो माने बे अजाफोरखौ फोथायबोनायखौ जोङो नुगासिनो आरो नुनोबो मोन्दों बेनिखायनो गोबाङानो फोथायो जोंनि गेजेराव बिबायदि दाइना बायदिसिनाफोरखौबो जोङो माने नंगौ होननानैबो फोथायो गेजेर गेजेर बेनिखायनो जोङो जोंनो अजाखौबो नाङा नङा नांगौ गोनां होननानै जोङो साननानै मोनो मोनदाङो आरो बे अजानि माखासे बिथोन होनायफोरखौ लानानै जोङो नखरनि फुजा फाथोल बायदिसिना बावनाय मानायफोरखौबो जोङो लानानै ओह माने ओम न'आव जोङो फालिफैनाय जायो बेजोंनो जोङो गोबां खामानिफोरखौबो जोङो जानाय बायदि मोनो आरो नखरफोरा गोथार सुस्रांनाय जायो धोरोम खान्थिफोरखौबो लानानै जोङो फुजा होस्रांनाय बायदिसिना बेफोरखौ लानानै जोङो माने ओह जोंनि नख'राबो मोजां जायो होननानै जोङो फोथायनानै लायो